रिलियस दे बारै बेच अज सोआल उट्ठेआ ऐ ते केह् केह्ड़ा रिलियस इबैट जेह्ड़ा साढ़े एरिया च ओह् कि'यां मनाया जंदा ऐ कि'यां सैलिब्रेट कीता जंदा ऐ ओह्दे बारै बेच अस तुसेंई एह् दस्सनें आं की जि'यां तुस जानदे ओ अस एह् जे ऐड़ के इक इंड़िया दा एह् पार्ट ऐ ते इंडिया तुस जानदे ओ इक रिलियस कंट्री ऐ एह्दे बेच कुसै धर्म गी मनाई नेईं ऐ बत्थेरे धर्में दे लोक इत्थै रौंह्दे न ओह् अपने अपने रीति रिवाज जेह्ड़े बी उंदे धार्मिक धेयार होंदे न रैलीब्रेट करदे न ते अस बी उंदे कन्नै करनें आं एह् असेंई बी उ'यां गै जम्मू बेच बी तुसेंई बत्थेरें तरह् दे लोक कुतै क्रिशचन लब्भी जाग कुतै मुहम्दन लब्भी जाग कुधर कुतै तुसेंई होर धर्मैं दे लोक बी दिक्खे बुद्धियम दे लोग न हिंदू ते ऐ ई ऐन साढ़ा पैह्लें में तुसेंई हिंदुएं दे गै दस्सनी आ जि'यां के तुस बी जानदे ओ हिंदुएं दा मेंन फैस्टीबल ऐ ते सारें ई न दिवाली बड्डा धेयार मन्नेआ गेआ ऐ लेकिन इस अस एह् साल दे ऐड बिच आंदा ऐ दिवाली दे मगरा साढ़े धेयार खत्म होई जंदे फ्ही लोह्ड़ी शुरू होई जंदे दिवाली दे बारै तुस जानदे ई न केईं केईं दिन दकानां पैह्लें ई सज्जन लगी पौंदियां कुतै मिठाइयां लोआई लोक मिठाइयां दियां ब्राइटियां शुरू करी ओड़दे न कुतै बंब पटाके दियां दकाना शुरू लगी पौंदयां न कुदै नमें नमें गिफ्ट लगी आई जंदे न मारकेट बेच कपड़े कपड़े हर इक चीज मतलब नमीं गै कीती नमीं समझी जांदी ऐ लोक इसी इक बड़े मतलब ओह आखदे न बड़े हाश बाश बिच इस चीज गी लैना बड़ा लोकें ई चाम होंदा इस चीजा दा की दवाली आ दी दवाली आ दी म्हीना म्हीना पैह्लै ई शुरू होई जंदे दवाली आस्तै कपड़े लैने दवाली आस्तै दवाली जि'यां किश लोके घरै बिच रंग रोगन डिसैपर सफेदियां बगैरा करानियां होंदियां न नेईं दिवाली च करागे दवाली च ई करांदे न किश लोग इस इस कदर मतलब रखदे दवाली दी मानता की फिर मैं तुसेंई सनाया की जि'यां मारकेट सजन लगी पौंदियांं बंब पटाके दियां दकानां खुली जंदियां न केईं केईं केईं तरह दे यूनीक गिफ्ट आई जंदे न मारकेट बिच सेल सेल ईलैक्ट्रानिक सेलां लगी जंदियां न कुतै टी बी दी कुतै मोबाइलां दी कुतै आफर शुरू होई जंदे दवाली बिच बैंक वाले भी आफर कड्ढदे न दिवालियें बिच ऐच डी ऐफ सी दे आफर किन्ने निकलदे न दवालियें कोल कोल लोग तां रखदे न भाई दवाली कदूं आ ते कदूं अस कुसै नै टी बी नमां खरीदना नेईं दवाली च गै खरीद गै लोकां दी मानतां ऐसी ऐसियां न ऐसी ऐसी सोच ऐ धेयारें लेइयै अते अदे दवाली अस तोह् जानदे की पैह्लै ई त्यारियां होंदियां न जिसलै दवाली आंदी सवेरै सवेरै लोक आंदे शैल लिशके दे होंदे सफाइयां शैल हर घर बिच अमूमन कीती दियां होंदियां न हिंदू धर्म दे ते हर घर च कीतियां होंदियां न ते एह् निं ऐ की दवाली हिदूं ई मनांदे न होर लोग बी एह्दे बिच हिस्से लेदे न इसी ओह् बी समझदे न मन्नेआ केह् हिंदुएं दी तरह् ओह् इन्ना जादा निं जि'यां अस लोक ईद बिच हिस्सा लैनें आं ईंद करनें आं लेकिन अस उंदी तरह् ईद निं साढ़ी होंदी ऐ ठीक ऐ धेयार ऐ उसी धेयार दी तरह् ई पर चाम इन्ना ओह् निं होदा इस तरह् दवाली च उंदा बी लोग इ'यां करदे सवेरे दा ई शुरू होई जंदा केईं घरै पकवान बनना शुरू होई जंदे न इक दुए गी गिफ्ट देना लोग शुरू करू ओड़दे दिवाली गिफ्ट जेल्लै दवाली बंडनी जी दवाली बंडनी जि'यां कुसै दे घर ब्याह् होआ कुसै दे घर ञ्याणा होआ होंदा ते असें अज्ज ब्याह् दी दवाली बडंने असें ञ्याणें दी दवाली बंडनी लोग रखे दे होंदे ददी बड़ा धेयार ऐ एह्दे कन्नै फिर घरै च बच्चे जेह्ड़े होंदे न सारे घर दे सारे जीऽ जेह्ड़े होंदे नये नये शैल शैल कपड़े पांदे नमें नमें कपड़े भाई दवाल अज्ज पानें आं उ'यां पांदे होनें लेकिन दवाली दा जादा ई चाऽ होंदा बंदेई ते ओह् पांदे अज्ज दवाली ऐ अपना जो बी कारोबार खोलना ई खोलना ऐ कन्नै करदे न बच्चेआं लेईं गिफ्ट एह् सब बड्डे बच्चे ते होंदे ई खुश ओह् ते हर इ धोआर च खु होंदे न बड्डे ई बी आखने दा मतलब बड्डे बी बड़ा उ'नें ई ओह् होंदी ऐ उम्मीद दवाली आवा दी ऐ ते एह् करना एह् करना एह् इ'यां कदें एह् करगे ओह् करगे गिफ्ट फलानी जां कुछ इ'यां मन च रखदे न ते बस दवाली जिस दवाली खत्म होंदी ते सानूं लोह्ड़ी दा होई जंदा की लोह्ड़ी आवा दी ऐ लोह्ड़ी बी शैल करियै गज्जी बज्जी मनाओ जम्मू शैह्रा च ते लगी पौंदियां गुड्डियां दियां दकानां डोरां गुड्डियां दियां दकाना सज्जन चिबड़े रयोड़ियां जित्थै बी दिक्खो चिबड़े रयोड़ियां गचकां खजूरां एह ई कुछ होंदा लोह्ड़ी बंडनी ऐ अखरोट एह् सारे ड्राई फ्रूट जेह्ड़े होंदे तिल बिल एह् सारा मतलब लब्भन लगी पौंदा ऐ उसलै लोह्ड़ी बी असली पता चलै सर्दी आई ऐ सारा केश लोह्ड़ी रयोड़ियां तिलें खजूरें जिसलै सारा कुछ सामनै आंदा सानूं लगदा की बाह्र लोह्ड़ी आई ऐ बस जिल्लै लोह्ड़ी आई ऐ ते सूचना लेआंदी ऐ की लोह्ड़ी आई एई आं ते हून गर्मियां बी मेरे पिच्छे पिच्छे आवा दियां न लोह्ड़ी लोह्ड़ी जाने दी देर होंदी दिक्खो तुस सर्दी सर्दी ऐ जेह्ड़ी इक दम कि'यां घट्टी जंदी ऐ आखदे न त्रैन होंदा लोह्ड़ी दे बाद त्रैन सुनेआ तुसें तुसें बी सुने दा होना ऐ त्रैन केह् होंदा त्रैन त्रेआन सूरज दा आखदे सूरज दा फेरा बदली जंदा ऐ त्रेआन च पूर्वायन बिच जेह्ड़ा मतलब जादा सर्दियें बिच एह् होंदा हा की सूरज इन्ना जादा नेईं रुकदा हा जादा नेईं इन्नी गर्माइश मिलदी जो चाही दी होंदी ही सर्दियें बिच लोकें ई उतरायन च उत्तरायन च लोह्ड़ी दे बाद बद्धन लगदी ऐ सूरज जादा देर तक टिकेआ रौंह्दा ऐ और जादा गर्मी मतलब जादा सूरज जादा देर टिकेआ समझ समझी लैओ गर्मी शुरू होई एई फिर आई जंदी साढे लोह्ड़ी दे बाद बसैंत पंचमी ऐ लोक इसी बी शैल मनांदे न जम्मू बेच डोगरा लोगा दा बड़ा होंदा ऐ बंसत पचमी पीले कपड़े पाना पीले चावल बनाना पीला इ'यां करना किश करना सरेआं समझी जाना साढ़े सारी चीज पीली पीली पीली पीली शैल करी मनाना इसी भी एह्दे बाद आई जाग बसंत पंचमी गी ते होली दा सोआगत होंदा होली दिक्खो तोस होली कि'यां मनोंदी ऐ मारकिटें च रंग रंग हून लोक ओह्दे बिच बी इस तरह् हलवाइयां नेहियां कुतै गुज्जियां पैह्लै एह् जम्मू बेच गुज्जियां दा रवाज नैहा एह् उत्तर प्रदेश दा आया गुज्जियां उत्थै लोक खंदे हे गुज्जियां ते हून जम्मू च बी आई टुरियां गु लोक इसी बी पसंद करदे न साढ़े जम्मू दे लोकें दी इक खासियत ऐ की एह् हर इक चीज गी मतलब बड़े प्यार कन्नै बड़े अपने मन कन्नै उसी अडाप्ट करदे न चाहे ओह् बंदा होऐ भामें खानपान होऐ कुसै बी कल्चर दा एह् ते में गुज्जियां दी गलल कीती मोमोज चामिन दिक्खो एह् बी ते बाह्रां आए दे न ते एह् कुतै पैह्ले जम्मू होंदे हे दिक्खे तुसें कदें जम्मू जम्मू च चीज नेहियां फास्ट फूड सारा बाह्र दा ई आए दा ऐ ते लोक करदे न बड़ियां बड़ियां मैट्रो सिटियां जेह्ड़ियां होंदियां जि'यां दिल्ली बगैरा उंदा ते मन्नेआ जा की उत्थै बन्न सबन्नें में आखेआ शुरू च में शुरू च सनाया तुसें ई की इंड़िया जेह्ड़ी सैकरलिज्म इत्थै हर तरह् दा प्राणी रौंह्दा हर तरह् दे धर्म धेयार मनाए जंदे न ते हर कल्चर बी अलग अलग तरह् दे लोग रैह्दें न ते उंदा कल्चर बी होया न फ्ही उंदा खान पान फ्ही उंदा खान पान बी अलग होआ ते ओह् ते मन्नेआ जंदा मैट्रो पालटी सिटी ते इस चीज गी इस चीज बड़ा मैट्रो पाल्टी सिटी बेच क्योंकी जम्मू जेहड़ा ऐ एह्दी पिच्छै निं रेहा इस चीज बेच उसी सारेंआ गी उसी असैप्ट कीता ऐ में सनाया तुसें गी धेयार जेह्ड़े इस तरह् फिर होली दा सोआगत होंदा फिर बसाखी आई बसाखी तूं बाद फिर सिद्धा फिर दवाली आंदी ऐ होर में तुसेंई केह् सनाई सकदी आं बाकी तुसेंई आखो उ'यै